ماہی گیری کے لئے ہم سب سے پہلے اپنے وہ سامان لیتے ہیں جن سے مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں جیسے مچھلی پکڑنے کا جال یا مچھلی پکڑنے کی ڈور اور کچھ کیڑے جن کو مچھلیاں شوق سے کھاتی ہیں ان کیڑوں کو تار میں لگا کر مچھلی کے لئے سمندر میں ڈال دیتے ہیں یا جال کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور اس طرح مچھلیاں اس میں پھنس جاتی ہیں ماہی گیری کی جانے سے پہلے ہم یہ سب تیاریاں کر کے رکھتے ہیں جس سے ہمیں وہاں جا کر کسی چیز کی کمی نہ ہو سکے اور ہم سمندر یا دریا میں جہاں مچھلی پائی جاتی ہے وہاں پر کم سے کم پانچ سے چھ گھنٹے ہم بتاتے ہیں